जम्मू च जेह्ड़े टाप दे सिनेमा ने ओह्दे च इक नांऽ आंदा अप्सरा मल्टीपलैक्स दा दूआ नम्बर ऐ वी ओ जेह्ड़ा साढ़ा कुंजवानी आह्ली साइड ऐ त्रीआ नम्बर आंदा साढ़ा जम्मू मूवी टाइम जम्मू पी वी आर बी आखदे उसी अहें ते इक होर ऐ बड़ा फेमस उसी आखने अहें के सी जम्मू ओह् पौंदा साढ़ा जिबल आह्ली साइड ते इक आंदा साढ़ा पामआइलैंड एह् पौंदा जम्मू आह्ली साइड साइंस आह्ली साइड थोह्ड़ी जेही अग्गें करियै होर इं'दी प्राइजिंग जेह्ड़ी ऐ ओह् बिल्कुल ठीक ठाक ऐ जायज ऐ होर काफी अच्छा ऐक्सपीरिंस ऐ इद्धर जाने दा एह् अपना कुंजवानी आह्ला जेह्ड़ा ऐ एह् काफी अच्छा इक अनुभव दिंदा ऐ इद्धर तुनेंगी इक ठीक ठाक स्क्रीन लब्भी जंदी ऐ दिक्खने ताईं जेह्ड़ी तुहें अगर दिक्खगे इसी ध्यान करियै ते काफी अच्छा व्यू आंदा ऐ ओह्दे च होर ओवर आल कपैस्टी बी एह्दी ठीक ठाक ऐ मतलब जिन्ने बंदे करी सकदी ऐ अंदर बठाइयै बठाह्ने बैठने आह्ली जेह्ड़ी जगह न उब्बी कलिनिंगनैस दी पूरी ओह् रक्खी दी उ'नें साम्ब साम्ब गाम्ब जेह्ड़ी बी ओह् रखखी दी ऐ ठीक ठाक बाकी एह् ऐ कि जम्मू च ते होर बड़ियां चीजां न दिक्खने ताईं अगर दिक्खने ई अगर तुस चाहो दिक्खने ताईं लेकिन मेन जेह्ड़ी चीज ऐ साढ़ी मेन चीज ते साढ़ी इ'यै ऐ साढ़ी पी वी आर गै के सी आह्ली होर एह्दे च अगर दिक्खेआ जाए ते डोगरी मूवियां घट्ट गै लगदियां न बाकी जिन्नियां बी आंदियां न जेह्ड़ियां अपनियां इंग्लिश मूवियां ते दूइयां एह् जेह्ड़ियां बालीवुड आह्लियां एह् चलदियां न एह् मूवियां इद्धर लोक दिक्खन जंदे न काफी पसंद करदे न अपना कल्चर ई लोक भुल्ली एह्दे न ते थेटर जेह्ड़े ने इक तरह् दे जरूरी बी हैन जरूरी कैह्ली न कि इक जेह्ड़ी आर्ट फाम जेह्ड़ी साढ़ी संस्कृति ओह् मरा करदी ऐ जेह्ड़ी उसी इक स्पोकन तरीके कन्नै दस्सदे अहें इ'यां प्रत्यक्ष ओह् इ'यां दस्सने ताईं अगर बिल्कूल इ'यां उसी ब्यां करने आक्खें करने ते उसी असें संस्कृति दिक्खचै स्क्रीन पर अपनी ते काफी अच्छा लगदा ऐ होर एह् जेह्ड़ी संस्कृति ऐ एह् केह् ऐ कि जेह्ड़ा थेटर ऐ इक साढ़े कल्चर गी प्रमोट करने ताईं बड़ा अच्छा ओह् ऐ साढ़े लोकें च क्रिटीविटी आवै कुछ डिसिप्लिन आन एह् बी मतलब इक मैसेज जेह्ड़ा ऐ जनरल पब्लिक गी देने ताईं उब्बी बड़ी जरूरी ऐ होर एह् साढ़े जेह्ड़े पी वी आर ने जि'न्ने मूवियें दे थेटर ने एह् सब दसदे ने हैल्प करदे न होर लेटैस्ट जेह्ड़ियां मूवियां अज्जकल चलादियां ने इक ते अहें कि एह् अवतार मूवी आई ही अवतार तिन्न होर इक डंकी मूवी ही एह्दे च बी काफी अच्छा मैसेज दित्ता इ'नें सरकार काफी अच्छा मैसेज ऐ कि अगर तुहें बाह्र जाना ऐ ते इक प्रापर रूट दे तरीके कन्नै जाना ऐ इ'यां अगर तुस जाह्गे बिद्आउट बना कोई प्रापर रूट दे ते ओह्दी बजह कन्नै केह् होना कि काफी समस्या दा सानू सामना सामना करने पौंदा केईं बारी केह् होंदा कि बिना प्रमीशन दे अगर कोई बंदा चली जंदा ऐ इद्धरूं ते उसी केह् होंदा कि उसी फिर बड़ा बड़ा कुछ मुश्कलें दिक्खने पौंदियां रस्ते च जाइयै बड़े सारे इद्धरू उद्धरू जाने ताईं बड़ा इ'यां अपने आप गी निचोड़ने पौंदा ते बड़ा कुछ करियै ते फिर बड़ियां तब्दीलियां पाइयै फिर जाइयै कुतै पुजदा ओह् ते एह्दे कोला बेह्तर ऐ कि अस अपने जेह्ड़े तरीके ने ओह्दे थ्रू गै जाचै होर जेह्ड़ी लेटैस्ट मूवियां जेह्ड़ी ऐ ही ओह् ही इक इक ही ऐनिमल मूवी ही ओह्दे च क्रूरता दे बड़े सारे सीन हे ते इ'यै आह्लियां मूवियां जेह्ड़ियां सोसाइटी च काफी बड्डियां इंपैक्ट बड़ियां बड़ियां इ'यां गलत तरीके कन्नै इंपेक्ट पांदियां ने ते एह् चीज ते नेईं होनी चाहिदी होर सोसाइटी जेह्ड़ी ऐ साढ़ी संस्कृति जेह्ड़ी ऐ ओह् ठीक ठाक चलै ओह्दे ताईं सानू आपूं गै ओह् करने पौना बड़ चढ़ियै हिस्सा लैने पौना ते कोशिश ते इ'यै रौह्ग कि जिंदगी च मूवियें दी मदद लेइयै असें थोह्ड़ा अग्गें बधगे थोह्ड़ा अग्गें दुनिया च दिक्खचै होर अग्गें बी इ'यै इक अंदर होनी चाहिदी ऐ कि कुछ अग्गें करना जिंदगी च होर मूविज च जेह्ड़ियां इक अच्छी इक तरह दा सानू काफी दिल च ओह् पांदियां न तसल्ली पांदियां न कि अगर तुस दिक्खगे मूवी ते इक तरह् दे इक मैसेज जेह्ड़ी ऐ ओह् इक पूरी जनरल पब्लिक गी जंदा ऐ

इक डल लेक च बड़ी फेमस किश्ती अज्जकल बनाने दी इ'न्नी बड़ी ओह् कीती ऐ कि ओह्दे च बी साढ़ा इक ओह् होना चाहिदा इक उसी मतलब लोकें गी इक स्थल बनाने ताईं धार्मिक स्थल जेह्ड़ा बी ऐ उसी बनाने ताईं अज्जकल नमां तरीका चली पेदा कि जी उत्थैं बी कुछ टूरिस्टें गी अट्रैक्ट करने ताईं उत्थै बी कुछ बनाया जाए जियां कोई सिनेमाघर होई गेआ ते ओह् बनाया जाए उसी सिनेमाघर गी बनाने ताईं अहें ओह् कीती ऐ काफी मुशक्कत मतलब ओह् सानू करना पेई गे होर उस मुश्क्कत गी करने ताईं काफी इक सम मतलब समस्याएं दा सामना बी करना पेआ क्योंकि लोक जेह्ड़े लोकल हे ओह् सपोर्ट नी करदे कि म्हाराज कुत्थै लाना अहें टैलिवीजन ते कुत्थै लाना अहें ओह् सिनेमा दा बोर्ड ते कि'यां चलना कि'यां उसी लाइट सप्लाई करनी एह् बी जेह्ड़े काफी चैलैंजिज्स हे होर सुनने च एह् बी आ दा कि जेह्ड़ा साढ़ा थेटर ऐ एह् इक कम्युनिटी गी किट्ठे लाने दा बड़ी मदद करदा ऐ कोई किट्ठी बैठनी होग कम्युनिटी ते उं'दे ताईं कोई मूवी लग्गी दी उत्थै ते उत्थै लोक जेह्ड़े न ओह् सारे आई सकदे एह् इं'दा इक फायदा होएआ सानू लोकें गी दूरा जागरूकता बड़ी ऐ होर मनोज सिंहा होरें बी सानू कोई सौ सीट जेह्ड़ी ऐ ओह् बोला दे कि हर डिस्ट्रिक्ट च सौ सीट थेटर होग हर डिस्ट्रिक्ट च हर जगह जगह थेटर पुजङन होर हर जगह ते क्योंकि सानू चक्कर केह् ऐ कि कश्मीर च काफी प्राब्लम ऐ कश्मीर च कोई थेटर बड्डा ऐसा ऐ नीं ऐ ते मल्टी कम्पलैक्स थेटर कोई किश बी नीं ऐ उद्धर लेकिन इ'नें लैफ्टिनैंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें इक अपनी मुहिम चलाई कि होर उ'नें मदद कीती जेह्ड़े सिरीनगर दे लोकें दी कि असें जेह्ड़े ऐ ओह् करगे हर डिस्टिक च जम्मू कश्मीर दी सौ ओह्दे च सौ सीटर सिनेमा बनाह्गे होर प्रस्ताव अग्गे दित्ता ऐ हून दिक्खो अग्गें केह् बनदा ऐ बनदा बी ऐ नी

इक मैसेज देने ताईं क्रेटिव अगर क्रेटिव मैसेज देने ताईं तुसें जनरल पब्लिक गी ते सिनेमा बी जरूरी ऐ हून होप्स दिंदा इक ड्रीम्स दिंदा इक इंस्पाएरेश्न दिंदा यंग लोकें गी कि ओह् अपने ड्रीम्स गी रिलाइज करन अपने सपने गी पूरा करन तो सपनों को अगर सपनें गी अगर तुसें पूरा करना ऐ ते ओह्दे पर ते कुछ रिलाइज करने ताईं कुछ ते होना चाहिदा बिच्च इक इक बैकग्रोंउड होनी चाहिदी ऐ कि कोई जेह्ड़ी सानू दस्से कि ओह् सिनेमा जेह्ड़ा ऐ ओह् सानू प्रोवाइड करदा दूआ नम्बर एह् ऐ कि यंगर जनरेशन जेह्ड़ी ऐ ओह् अज्जकल इक डिजायर ऐ उं'दे बिच्च कि असें बी कुछ कल्चर दे बारे करियै होर कोई ग्लोबल जेह्ड़ी कम्युनिटी ऐ जेह्ड़ी उसी ज्वाइन करचै ते सिन्हा साह्ब होर इब्बी आखदे न कि रीजन जेह्ड़ा ऐ ओह् ओह्दे उद्धर सिनमेटिक जियां कुछ चीज होऐ ते बंदा जेह्ड़ा ओह् अच्छी तरह् अग्गें चली सकदा ऐ होर ऐसा बी टैम आया कि लोकें कश्मीर वैली च जेइयै अपनी कश्मीर दी धरती पर फिल्मां बनाइयां शूट कीतियां बड्डी बड्डियां बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कश्मीर दी इकोनामी गी स्हारा दित्ता काफी पाजिटिब इफैक्ट आया लोकें च लोक जेह्ड़े पैह्ले पत्थरबाजी करदे हे उ'नेंगी रोजगार मिलेआ चलो आखना ते नेईं चाहिदा लेकिन रोजगार ते देइयै लेकिन अज्जकल दे थोह्ड़े इ'यां जागरूकता आ दी हून बल्लें बल्लें हून अज्जकल ओह् सिक्खा दे न लोक कि कि बी उनें उं'दे कन्नै कीता उनेंगी मोडीफाइड जां जो बी ऐ लेकिन इक पाजिटिव इफैक्ट जेह्ड़ा यूथ उप्पर पेआ ऐ होर इक शोपियां डिस्ट्रिक ऐ साढ़ी होर पुलवामा डिस्ट्रिक ऐ उद्धर इक जल्दी कोला जल्दी इक कोई अगर कोशिश ते करदे न कि उद्धर इक सिनेमाहाल जेह्ड़ा ओह् खोलेआ जाए होर लोकें गी थोह्ड़ा जेहा एह्दी तरफ बी लाया जाए ते दिक्खने आं हून सरकार ते बोलदी ऐ कि इसी करना चाहिदा सानू प्रमोट करना चाहिदा ऐ